असां वॉलीवुड भारत जे जेके बि गाना हलंदा आहिनि इलाई प्रभावित थींदा आहियूं छो कर जे के बि प्रोग्राम थियनि था अॼु कल्ह सभु वॉलीवुड गाननि ते ई हलनि था और अॼु कल्ह जा ॿार बि वॉलीवुड गाननि ते ई डांसियूं करणु पसंदि कंदा आहिनि इन्हीअ में इलाई गाना अहिड़ा आहिनि जंहिंमें हर समय तव्हां डांस करे सघो था पिया जीअं हलनि था अॼु कल्ह जलेबी बाई बदनाम हुई हुस्न तेरा तौबा तौबा खेतों में तू आयी नही मुन्नी बदनाम हुई आज की रात मज़ा हुस्न का आंखो से लीजिए इलाही गाना अहिड़ा आहिनि जंहिं ते गाना हलण ते असां डांसियूं करणु शुरू करे रखंदा आहियूं और जेके बि अॼु कल्ह जा ॿार आहिनि उहो बि यूट्यूब सां गूगल सां सर्च करे करे डांस सिखनि था पिया या डांसू सिखाए बि थी कई जॻहि ते क्लासिस हलनि थी पयूं डांस सिखण लाइ त और हर माण्हू किथे न किथे डांस खां प्रभावित आहे छो कि अगरि ज़िन्दगीअ में डांस न हूंदो आहे त हर कुझु बुझल बुझल सां ई लॻंदो आहे और सभिनी खां वधीक असां वॉलीवुड ई गाना हलाईंदा आहियूं ऐं उन्हीअ ते ई वधीक डांस कंदा आहियूं बाकि रहियो हर गाने ते पंहिंजी पंहिंजी मूवमेंट्स हूंदी आहे डांस करण जी हर कोई सोचंदो आहे कि बढ़ियां खां बढ़ियां गाना हलनि फ़ंक्शन थियनि त घर में गाना हलनि था पया उन्हीअ ते बि डांस थिए थो पियो इलाही प्रभावित आहियूं असां असांजी ज़िन्दगी उन ते ई निर्भर थी वयी आहे कि गाना हलंदा रहनि डांसियूं कंदा रहूं प्रोग्राम में त हमेशह हीउ शइ थींदी ई आहे घर में शादी हुजे कुझु बि हुजे सभिनी जॻहि ते इहो शइ आहे सगाई थिए थी उन्हीअ में बि डांस जो ई हूंदो आहे